कठिन प परिस्थिति कठिन परिस्थिति एगो एहन समय होइए जाहिमे इन्सानके ने ओहि परिस्थितिके समझि पेनाइ सबसँ मुश्किल होइए ताहि दुआरे हम हमरा साथ जहन भी कठिन परिस्थिति होइए तऽ हम सबसँ पहिले शान्त भऽ कऽ ओ परिस्थितिके समझैके कोशिश करै छी जे एखन डरि जेनाइ ज्यादा सही हेतै या एहि परिस्थितिमे हिम्मत रखनाइ ज्यादा सही हेतै हैए ले हँ आओर आओर तहन हिम्मत बान्हिके ओहि परिस्थितिके सामना करै छी जेनाकि घरमे अचानक अचानक कोनो एहन हादसा भऽ जाइए जाहिमे हर इन्सान टुटै लागैए तऽ ओहि समयमे अगर परिवारके हर सदस्य टुटि जेतै तऽ ओहि परिस्थितिके सम्हारनाइ मुश्किल भऽ जेतै आओर परिस्थिति आओर भी खराब भेल जेतै ताहि दुआरे कोशिश करै छी जे हम पूरा हिम्मत राखिके आओर हर इन्सानके सम्हारू आओर सबके सम्हलैके सम्हारैके कोशिश करै छी कियाकि हादसा आओर या कठिन परिस्थिति कखनो भी बताकऽ नहि आबै छै अचानक आबै छै आओर जाहिमे लोकके अपना आपके पूरा तरहसँ मजबूत कऽ कऽ रखनाइ बहुत ज्यादा जरूरी होइ छै अगर ओ इन्सान ओहि टाइममे हिम्मत हारि जेतै तऽ फेर ओ शायद ओकर ओ समय फेर सही कभी भी भऽ पेतै या नहि भऽ पेतै ताहि दुआरे कोनो भी कठिन परिस्थिति आबै कोनो भी कष्ट आबै या किछु भी एहन हुअए तऽ ओहिमे ने पूरा अपन हिम्मतपर पूरा धिआन दी जे हम ई परिस्थितिके सम्हारि सकै छिए आओर पहिले हिम्मतके बान्हिके आओर ओहि परिस्थितिके सम्हारैके पूरा कोशिश करबाके चाही आओर ओकर सही रास्ता ढूँढबाके चाही एहिसँ कठिनसँ कठिन परिस्थितिके सामना कऽ सकै छिए आओर अपन ओ सम्हारिकऽ अपन ओ समयके सम्हारिकऽ अपन अच्छा समय बना सकै छिए